हलो हा अचे थी अचे थी जाम सुठो जय झूलेलाल

हा पढ़ियो न हा हा हा पढ़ियो पढ़ियो हा हा जाम बेकारु आहे मूंखे न समुझो सुठो न आहे न न हा हा

हा हा असां असां हिकु ग्रु ग्रुप था ठाहियूं पोइ क कमेंट्स विझूं था छा थो थिए ॾिसूं था हाणे पास न थियो आहे न हा त ग्रुप ग्रुप ठाहे करे असां कमेंट्स करूं था

हा हा हा चेज़िस त करणु खपे

ठीकु आहे ठीकु आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे हले न ठीकु आहे चेज़िस ई करणु खपे हुननि खे पोइ ग्रुप ठाहे करे न न ठीकु

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हलो जय झूलेलाल हा हा